नमस्ते लाइट ऑफ़िस असां प्रोपर्टी ख़रीदी आहे ऐं हाणे असां हुते कबिजो करे रहिया आहियूं छा तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था त इलैक्ट्रिसिटी कनैक्शन लाइ असांखे कहिड़ा कहिड़ा दस्तावेज़नि जी ज़रूरत पवंदी ऐं कहिड़ा कहिड़े ज़रूरी काग़ज़नि जी ज़रूरत पवंदी ताकी असांखे लाइट कनैक्शन मिली सघे ऐं असां उते कबिजो करे सघूं ऐं हाणे असां उते कबिजो करणु करे रहिया आहियूं त छा तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था कि इलैक्ट्रिसिटी कनैक्शन लाइ के असांखे कहिड़ा कहिड़ा दस्तावेज़नि जी ज़रूरत पवंदी